थैंक यू की हाल चाल अहाँके जे हम काजसभ कहने रहौँ देने रहौँ करय लेल से अहाँ केलहुँ नहि एखन तक

नहि अगर अहाँ नहि करबै तऽ हम केना हमरो हमरो तऽ ऊपरसँ करऽ पड़ैए जवाब दिअ पड़ैए अगर अहाँ ई चीज नहि कऽ स पयबै तऽ हमरा कहि दिअ जे हम नहि हैत हम दोसर इम्प्लोइके राखि लेब अहाँके कहने रहौँ जे एकाउंट खोलबै लेल सेविंग एकाउंट करेन्ट एकाउंट एल आइ सी सेहो कहने रहोँ किछु एखन तक कोनो चीजके जे हमरा हमरा लग अहाँके ककरो नहि भऽ भेल हैँ से किया किया नहि भेल हैँ हमरा अहाँ कोनो चीज कहब ने अगर नहि हैत सेहो हमरा कहि दिअ हमरा लग तऽ बहुत इम्प्लोइ अछि ओहि लेल तऽ हमरा कोनो दिक्कत नहि अछि बहुत आदमीके राखि सकैत छी हम कियाकि लास्ट लास्ट डेट अछि आब अहाँके समय नहि अछि अगला महीना तक अहाँके जे छै से अगला पच्चीस तारिख छब्बीस तारिख तक हमरा अछि अहाँ हमरा अगर नहि करब कोनो चीज तऽ हम अहाँके कोना बूझब कोनो चीज हमरा हमरा तऽ कहऽ पड़त कोनो चीज जवाब दिअ पड़त हमरा अगर अहाँ नहि कऽ कऽ पबैत छी किया नहि कऽ पबै पाबि रहल छी अहाँ हमरा दस दिनक अन्दरमे चाही नहि किछु तऽ हमरा चालीस आदमीके लेल एकाउंट खोलनाइ अछि अहाँके चालीस आदमीके एकाउंट अहाँ हमरा खोलि कऽ दिअ प्लस एल आइ सी प्लस एकाउंट तऽ देने रहहुँ प्लस एल आइ सी सेहो देने रहहुँ करय लेल सेहो नहि अहाँ केलहुँ हेँ किया नहि केलहुँ करेंट एकाउंट अहाँकेँ देने रहहुँ खोलय लेल सेहो एकाउंट नहि खोललहुँ आओरसभ काजसभ देने रहहुँ ऑफिसवला करैके लेल सेहोसभ नहि केलहुँ किया नहि केलहुँ अहाँ नहि करब तखन तऽ हमरा जवाब दिअ पड़त अहाँके तऽ काज अछि ने अहाँके काज अछि जे पूरा ई केनाइ अहाँके अहीँके काज अछि ई जे केनाइ अहाँके सभटा काज करने केनाइ अछि अहाँके अहाँ नहि करबै तऽ के करतै अगर नहि करतै तऽ अहाँ हमरा जवाब दऽ दिअ जे हमरासँ नहि हैत हम आओर दोसरके कहबै दोसर काज अछि अहाँके कस्टमर केना अहाँके हैत केना अहाँ ओकरा लेबै ई तऽ अहाँके काज अछि ने हमरा नहि ने अछि हम नहि ने घूमब आ हम जे हम तऽ अहाँके रखलहुँ हम जे अगर जतय ततय हमहीँ जाय लागी से तऽ नहि हेतै हम तऽ अहाँकेँ ओही दुआरे रखलहुँ जे कस्टमर अहाँ दिअ अहाँ एकाउंट खोलाउ ई करू ओ करू बैंक केना चलतै बैंक अगर बैंकके ग्राहक नहि भेटतै तऽ बैंक चलतै केना से अहाँ कहू नहि ने चलतै एनामे तऽ बैंक बन्द भऽ जेतै अहाँ जेहन इम्प्लोइ लेल तऽ हमरा बहुते खोजय पड़त ने अहाँके हम बीस बीस दिनका टाइम दैत छी बीस दिनका टाइम दैत छी बीस दिनमे हमरा पूरा कम्प्लीट काज चाही की अहाँ एहि लेल छी तैयार हूँ नहि हमरा आगू कम्प्लैंट नहि आबय आबसँ पूरा कम्प्लैंट नोटिसके लेल नहि आबी चलू तखन चलू ठीक तखन ठीक छै हमरा आगू कम्प्लैंट नहि आबय कोनो चीजके लेल तखन हम अहाँके एतेक दिन देलहुँ हेँ बीस दिनके अन्दरमे एकैसमा दिन हम ई नहि सुनय चाहैत छी जे नहि भेल हमरा चाही तऽ चाही हम अहाँकेँ एक बेर मौका दऽ रहल छी ठीक हँ ठीक छै चलू ठीक छै तऽ ठीक चलू हमरा ई ठीक ठीक